अखन के हिसाब से जे क्यो नया कोइ सिखै लए चाहैया हेलए के लियऽ आओर आबऽ तऽ ओ चीज नहि रहले जे पहिले हाथ पकड़ि कऽ ककरो कोई हेलाबऽ सिखाबैत रहे आओर सिखैत रहे आदमी आब तऽ जे छै से दिमाग सेन्स अत्तेक आदमी के बढ़ि गेलै हे जे सिरिफ ऑंखि सऽ देखिए आओर हेलनाइ सिख सिखै के प्रयास मे लागैए आओर ओकर कारण जे छै से पूरा अगर हेलए के लिय अगर बीच मे भटैक जाइए नही समैझ पाबैया आओर किछु एहन हिसाब यऽ जे आइ काल्हि मिजाज बहुत नया नया नवसिक्खु के उचित मिजाज रहैया ओहि मिजाज से किछु ने किछु कारण बाधा आबि जाइया जे कभी ना कभी कहीं ना कहीं जा कर जे छै पूरा तरह से नहि हेलब सिखैया तऽ ओ कत्तौ नहि कत्तौ जे छै से घटना के रूप मे आबि जाइया तऽ ई चीज तऽ अभी के समयमे देखै लय मिलैया आओर एहि से पूर्व तऽ जे भी केओ हाथ पकड़ि के आओर पानि मे जाएके ककरो सिखाबैत रहै हेलाबै लए ओ चीज आब नहि यऽ आओर एहि दुआरे नहि इएह कि अखन आदमी अहि ओहि तरह के कि फिर भी आदमी के मनोबल जेतय दूर भागि गेल जे ओहि कारण आदमी नहि चाहे छै जे हमहुँ ओकरा जा के सिखा दियै आ यऽ कोनो बाधा एहन आबि जाइत तऽ हमरे नाम लागि जाइत तऽ इएहे सब चीज देखय लए मिलए आओर आदमी सब जे छै नवसिख्खु के लिअ इएह सब चीज जे छै से सलाह हम दै छी